म्हण आसा हेल्थ इज वेल्थ आरोग्यम धनसंपदा आरोग्य हेंच खरें मनशाची संपत्ती जर एकलो मनीस कितलोय श्रीमंत आसलो आनी तो हेल्दी ना जाल्यार ताच्या श्रिमंतीचो कांयच उपेग ना आतां हेल्थ म्हणल्यार कितें खुबश्या लोकांक हेल्थाचो गैरसमज जाल्लो आहा लोकांक दिसता की कसल्याय दुयेंसा पासून पयस रावप म्हळ्यार हेल्थ पूण हेल्थ म्हळ्यार एक अशी स्टेट जंय मनीस फिजिकली मेंटली आनी सोशली बरो आसता कसलेंय दुयेंसा पासून पयस आसप म्हळ्यार हेल्थ न्ही आतां जर एक मनीस आसा जो सगल्या दुयेसां पासून पयस आसा पूण तो मेंटली सामको डिस्टर्बड आसा जाल्यार आमी तेका हेल्दी म्हणूंक शकना जसो तो फिजिकली फीट आसा तसो तो मेंटली फीट आसपाक जाय हेल्दी म्हणपा खातीर काणकोण काणकोणा हो गोंयाचो तालूका जसो तो निसर्गान नटिल्लो आसा निसर्गाच्या बाबतींत श्रीमंत आसा तितलोच काणकोणा तालूका फेसिलीटीच्या बाबतीत किंवां सुविधांच्या बाबतींत गरीब आसा सगल्याक म्हत्वाचें जें एका जाग्यार आसपाक जाय तें म्हळ्यार हेल्थ फेसिलीटीस आमच्या काणकोणांत जी गव्हरमेंट हाॅस्पिटल आसात तातूंत खुबश्यो फेसिलीटीस नात एक्स्रे इक्वीपमेन्ट्स जावं डेंटल इक्वीपमेन्ट्स नात आनी जर इक्वीपमेन्ट्स आसले जाल्यार लोकां कडेन पावपाक ताका खूब वेळ लागता डोक्टर कमी आसल्या कारणान अपाॅयनमेंट्स लोकांक खूब वेळ मेळटा आतां हालिंचीच गजाल म्हाका जस्ट दातांची क्लिनिंग करपाची आसली पूण डेंटल अपाॅयनमेंट मेळपा खातीर म्हाका पांच चार तें पांच म्हयने लागले ही आमची काणकोणाची परिस्थिती आसा काणकोणांत जी बाकिचीं प्रायवेट हाॅस्पिटल आसात जो लोक वचपाक सोदनात कारण तांची तांच्यो फीस आसतात ज्यो लोकांक परवडनात आतां शेट्टी आय क्लिनीक हें खरें कारवारचें कारवारची ब्रांच काणकोणांत आय स्पेशलिस्ट नासले कारणान तेंकां ती ब्रांच काणकोणांत घालपाक पडली एक जर आतां एक मनीस स्पोंटलायसीस वा किडनी पेशन्ट आसा जाल्यार ताका ट्रिटमेंट घेवपा खातीर सुविधा काणकोणा होस्पिटलांत उपलब्द ना ताका लागून ताका दुसरे कडेन वयचें पडटा आतां काणकोणांत जी तातकाळीक सुविधा म्हणजेच एमरजेंसी फेसिलिटीसा बद्दल जर उलोवपाक गेलें जाल्यार अशे खुबशे त्यो केसीस आसात जंय लोकांक ताबडतोब ट्रिटमेंट मेळना जावन तिमी मरण पाविल्लें आसात खुबश्या लोकां कडेन गाडी उरनात आनी एंबुलन्स पावता म्हळ्यार खूब वेळ लागलो उरता आनी तेदो म्हणली म्हणल्यार तो मनीस सोंपलो आसता तशेंच पेशंटाक मात्शें कितें जालें जाल्यार रोखडेंच मारगांव ना जाल्यार जीएमसींत शिफ्ट करतात काणकोणांत एमरजंन्सी म्हळ्यार तातकाळीक सुविधा आजून मेरेन ना सो आमकां दिसता की काणकोणा त्यो सुविधा उपलब्द जावच्यो तशेंच जाण्टे जे लोक आसात तांच्यांनी पयस पयस वसपाक जायना किंवां तेंच्यानी तेंका कितेंय जालें जाल्यार तेंका होस्पिटला कडेन तेंच्यानी वसपाक जायना तांच्या खातीरय असल्यो सुविधा उपलब्द करपाक जाय लास्टाक म्हळ्यार भलायकी ही सगळ्यां खातीर म्हत्वाची म्हण ती बरी आसपाक खातीर दोतोर आनी भलायकी केंद्राच्यो सुविधा आसपाक जाय आनी त्यो बेगिनच्या बेगीन काणकोणांत येवच्यो अशें आमकां दिसता